में जेल्लै निक्की होंदी ही ना में अपनी मम्मी मम्मी जां डैडी मेरे नै इन्ना सोआदला मेसू बनाना में बी केईं बारी सिक्खने दी कोशिश करनी कि मिगी बनाने गी आवै बड़ा सोआदला बनांदे हे ओह् ते में दो तिन बारी सिक्खी बी ऐ पर मेरे कोला हमेशा मेसू जेह्ड़ा मेरे कोला फिटी जंदा हा ते इक्क बारी मेरी मम्मी ते डैडी घर दा कुदै गेदे में हां मम्मी बेचारी नै थक्की जाना में निक्की होंदी ही अदूं मिगी कुछ बनाना निं होंदा हा में ना दाल चौल बनाने दी ट्राई कीती मेरे कोला दाल निं बना दी ही चौल बी खराब होई गे पर मम्मी जेल्लै घर आई ही में दिखदी ही भला हून मिगी बड़ियां गालां पौनियां पर मम्मी डैडी नै कुछ निं बोल्लेआ बोल्ले ठीक ऐ चल ट्राई ते कीती ना बच्चे न इन्ना बी बड़ा साढ़े लेई इक्क बारी ना केईं बारी अं'ऊ दिक्खनी ना मेरी चाची न जेह्ड़ी उ'नें कुकिंग सिक्खी दी होनी ओह् कदें कुछ बनांदे कदें कुछ बनांदे कोई कदें डोसा कदें कुछ कदें कुछ कदें दम आलू मेरा बी दिल करदा कि में बी सिक्खां में दो तिन बारी ट्राई बी कीती बनाने दी पर मेरे कोला हमेशा गलत ई बनदे जां फटी जंदे इक्क बारी में जलेबियां बनाने दी मतलब कि जाच सिक्खी थोह्ड़ी थोह्ड़ी बनाइयां जलेबियां लेकिन मिगी ओह्दे च ईनो बनाना चेता भुल्ली गेआ ते बनी आं सोआदलियां लेकिन बनियां आकड़ी आकड़ियै आकड़ी दियां हियां लेकिन तां बी सारें खाद्धियां कि चल बच्चे नै इक्क बारी ट्राई ते कीती नी ते केईं बारी कुकिंग दा शौक इंया घट्ट बद्ध गै लेकिन कुकिंग कुकिंग आना ना कुड़ी लेई जरूरी होंदी ऐ नेईं तां अग्गें जाइयै मतलब कि जेल्लै स्हानू अग्गें अगले घर जाह्गे लोग बड़े मीह्ने मारदे न अपने मम्मी डैडी ते फिर बी समझी जंदे जैलूं लेकिन अग्गें जाइयै कोई बी निं समझदा इस लेई कुकिंग औना कुड़ियें लेई जादा जरूरी होंदी ऐ ते मतलब ओह् सिक्खनी बी चाहिदी एह्दे च मतलब एह् नेईं कि खराब होई कोई कोई गल्ल निं स्हानू लेकिन अज्जकल साढ़े इंटरनेट दी फेस्लिटी बी ऐ ओह् डिशां जेह्ड़ियां बनाना सिक्खनियां चाही दियां ऐ किश डिशां टफ बी होंदियां पर किश बनी बी जंदियां ते जादैतर हमेशा खराब होई जंदियां तां करियै स्हानू डिशां निं अलग अलग तरीके कन्नै बनाना सिक्खना चाही दियां हून केईं बारी दसदे कि मैगी इन्नी सौखी होंदी ऐ अज्जकल निक्की निक्की कुड़ियां बी मैगी बनाई लैंदियां चाह् बनाई लैंदियां होर उंदे मम्मी डैडी कैह्ली निं उनेंगी ठाक्कदे ओह् इयै सोचदे कि साढ़े बच्चे ठीक रौह्गे मैगी बिच दिल करदा की केईं बारी थोह्ड़ी टेस्ट आस्तै में आलू भुजिया लेइयै मैगी च पाई ओड़नी होन्नी थोह्ड़ी ओह् शैल बनाने ताहीं ओह् थोह्ड़ी इन्नी शैल बनदी ऐ होर अगर चुल्ली जियां गैसे आह्ली रुट्टी कोला ओह् जेह्ड़ी चुल्ली आह्ली रुट्टी होंदी ना ओह् शैल बनदियां में आक्खेआ अस चली जाह्गे बाहर स्हानू उत्थै सिक्खनै गी केईं बारी ओह् खाने च टेस्ट ते एह्दे कन्नै एह् स्हानू बड़ी शैल लगदी चीज़ साढ़ा बी दिल करदा कि सानूं एह् घर बनाइयै ओह् गरमियें ई बनाइयै साढ़े घर आह्नियै लेकिन ओह् केईं बारी ऐसा होंदा कि साढ़े कोला नेईं बनदी ओह् चीज़ साढ़े कोला सोआदली इक्क मेरी फ्रैंड होंदी ही अस मैगी बनांदे ते ओह्बी मैगी बनांदी ही लेकिन ओह्दे च बड़ा सोआद ही मैगी इन्नी सोआदली बनांदी ही की सानूं बी जेह्ड़ा मैगी हैनी बनाई सकदे हे ओह् टेस्ट गै बड़ा हा उसदी मैगी दा केईं बारी अस बाहर जन्ने होन्ने ओह् उत्थें बड़ियां डिशां दिक्खने होन्ने जियां स्हानू बनाने ई

करनियां चाही दियां दिक्खदे रौह्ने आं यूट्यूब गूगल इसगी इत्थां दिक्खियै बनाई लैनियां चाही दियां एह् कुकिंग बनाना मतलब कि केईं लोग सोचदे की बाह्रा मंगाई लैंदे पता निं किन्ने मसाले होंदे जेह्की घरै दी अपने हत्थे दी रुट्टी खानी होंदी ना घरै दी ओह् जेह्ड़े बिच मसाले पेदे ना ओह्दा सोआद ई बक्खरा होंदा ऐ करने लेई शर्माना निं चाहिदा इसगी शैल बनाना चाहिदा मतलब कि शर्माना निं ऐ जिन्नी कोशिश होग इन्नी करनी चाहिदी इसगी बनाने लेई कक्ख निं होंदा एह्दे च दो मिंट दी गेम होंदी ओह् स्हानू आखदे करी लैन्ने आं ट्राई करी लैने आं ते स्हान्ने शैल चीज़ां बी बनाई लैन्ने आं लेकिन बेशक्क कुकिंग दा मिगी हून निं ऐ शौक लेकिन हून दिल करदा की में बी एह् बनांऽ एह् बनांऽ कुछ कुछ बनाने दा इंया बड़ा दिल करदा ऐ कुकिंग बनाने दा